ते फिर बी शैल रोटी बनाना मिगी नेईं आई ते बार बार मम्मी दे सखान पर मिगी रोटी बनाना आई ते सारें तो सारें तो औक्खा कम्म कि फुल्के बेलना गोल रोटी नी बलोंदी ते ढेडी मेढी रोटी बनोंदी ही मेरे तों हून मे हर इक प्रकार दी रैस्पी सब रोटी बनाई लैन्नी ऐ ते हून मिगी रोटी बनान आस्तै बड़ी गै असान लगदी ऐ ते में हून हर इक प्रकार दी रोटी बनाई लैन्नी ऐ ते हर इक हर इक चीज़ मिगी आंदी ऐ ते पैह्ले तो बधिया रोटी हून में बनाई लैन्नी ऐ